جیساکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اردو ہماری مادری زبان ہے اور اس کے بولنے والے بری تعداد میں ہندوستان کے ساتھ ساتھ دوسرے ملکوں میں بھی پائے جاتے ہیں اور یہ وہ زبان ہے جس کے لیے ہمیں زیادہ محنت تو نہیں کرنی پڑتی بلکہ یہ زبان ہم اپنے والدین آس پڑوس اور اپنے دوستوں رشتہ داروں اور ماحول سے سیکھتے ہیں لیکن آج کہیں نہ کہیں ہم اپنی زبان کہیں پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں یا ہم خود مجبور ہو گئے ہیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم خود اس کو دھیان نہیں دیتے ہیں جیسے کہ اس ترقی یافتہ دور میں دوسری زبانوں کے مقابلے انگریزی ہے یا دوسری زبانوں نے لے لی ہے اور آج اسکولوں میں انگریزی تعیلیم دی جا رہی ہے لیکن اردو کو اس کی ایک حیثیت سے قبول نہیں کر رہے ہیں بعص اسکولوں میں ایک مضمون کی حیثیت سے اس کا مقام بلند و بالا ہے اس ترقی یافتہ دور میں اگر انگریزی تعلیم پر توجہ دی جا رہی ہے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو گھر پر ہی اردو کی تعلیم دیں ان پر توجہ دیں بچہ تو ایک کورے کاغذ کی مانند ہوتا ہے اگر ہم ان کو اردو کی تعلیم دیں گے ان پر توجہ دیں گے تو ان میں خود بہ خود دلچسپی پیدا ہوگی اور وہ کبھی اس کو فراموش نہیں کریں گے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہندوستان کے بڑے اداروں میں بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں اردو کو ایک مضمون کی حیثیت سے پڑھایا جا رہا ہے اگر ہم اپنے بچوں کو اردو کی تعلیم پر توجہ دیں گے تو ان کے پاس دوسرے مضمون کے ساتھ ساتھ اردو زبان کے لیے ایک آپشن موجود ہوگا اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ان پر دھیان دیں اور ان کو دلچسپی پیدا کریں اور گھر پر زبان کا باقاعدہ اظہار کریں ان کو بولیں آپس میں بات چیت کریں تو بچے کبھی ان کو فراموش نہیں کریں گے